जो मौलाना लोग है पढ़ा मदरसे में पढ़ाते हैं सब बच्चे लोग को वही तालीम देते हैं अरबी उर्दू में और हमलोग को भी वही तालीम दिए हम लोग की जो जो भाषा है मुसलमान की अब हम लोग रह रहे हैं बिहार में तो हिंदी भी बोलना पड़ता है उर्दू भी बोलना पड़ता है अरबी भी बोलना पड़ता है उ तो सब क़िस्म का बोली बिहार में चलती है लेकिन अभी जो चल रहा है तो ये समझिए कि हिन्दी ही में ज़्यादा चल रही है सब सब जाति से लोग बातचीत करते हैं बच्चे लोग से उर्दू में घर रहते हैं तो उर्दू से बात करते हैं बच्चे लोग से आप में बात किए बच्चे लोग से उ तो जैसी भाषा जैसा माहौल रहता है वैसी भाषा लोग को बोलना पड़ता है माहौल के ऊपर है और का बताएं बाबू अभी तो बिहार में हिन्दी ही उर्दू अरबी चल रही है और जो पढ़े लिखे हैं जो जिस जिसके पास ज्ञान है उ आगे भी करता है नहीं है तो इतने पर ही रहता है अरबी उर्दू मुसलमान से ज़्याज्यादा उर्दू पर चलते हैं जो बच्चे लोग पढ़े लिखे हैं उ इ करते हैं और तब जो इस्लामी कल्चर पर है तो इस्लाम पर रहते हैं जो हाफिज़ मौलवी बताते हैं वही वही पर चलते हैं और क्या